जहिया हम बाइकके बारेमे सुनलियै फस्ट टाइम पहिला बेर जहिया हम सुनलियै तहिये हमरा बहुत अच्छा लगलै हमरो खूब मोन कयलकै कि आब हमहूँ सीखबइ हमहूँ चलेबइ बाइक खूब मोन कयलकइ तऽ हमर घरेमे रहय रहय हमर भैयाके पास बड़का भैयाके पास चचेरा भैया रहथिन हुनका पास बाइक रहय म बाइक रहय तऽ हुनकेसँ लए लए कऽ तनी मनी पहिले सीखलियै अच्छासँ बाइक खूब खूब चलेलियै केनाहु कखनो चोराइये कऽ चलबऽ पड़य रहय काहे कि तखन कनी छोट रहियै आओर दोसरके रहय बाइक चोराकऽ सीखलियै अच्छासँ सीख गेलियै जब बहुत अच्छासँ तऽ कहलियै अपन पापाके हमरा बाइक चलबऽमे अच्छा लगय छै बहुत अच्छा चीज छेबो करय तऽ हमरा उ बाइक दिलबा दहो सेकण्डे हेन्ड दिलबाय दहो तऽ पहिला बार हम सेकण्ड हेन्ड हीरोके बाइक लेलियै ओकर बाद फेर ओकरा जब चलेलियै ओकर बाद फेर लाइसेन्स लेलियै अपन बनबाइ ड्राइविंग लाइसेन्स तऽ उ जब बनि गेलय तऽ फेर सोचलियै कि आब कोनो अच्छा सन बाइक लियै एगो काहे कि ई बाइक आब चलबय लए सीखे गेलियै सबकिछु पहिले चलबइये लए सीखयके रहय ओइ लए लेलियै सेकंड हेन्ड कि खराबो होइ जाइ टूटियो जाइ फेर किछु होइये जाइ तऽ जादे पैसा बरबाद नहि होइ तऽ जब सीख गेलियै अच्छा उच्छा से लाइसेन्सो अर बनि गेलय जब बहुत सबकिछु होइ गेलय तऽ फेर कहलियै कि एगो बाइक कीन दहो अच्छा सन तऽ बाइक जब कीनलियै तऽ बाइक कीन लेलियै अथी बुलेट रॉयल इनफील्ड कीनलियै ओकरा बहुत अच्छा चलेलियै बहुत दिन उ चललय उ चल चलेलियै चारि पाँच साल लगभग चलेलियै उ ओकर बाद तऽ फेर बाइक छेबे करय